جی ہاں میں ترجیح دوں گی کہ بینکنگ دستاویز ہمارے اُردو زبان میں بھی ہونے چاہیے کیونکہ آج کل زیادہ تر انگلش زبان میں ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کو پڑھنے میں بہت دقت آ جاتی ہے اِس لیے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اُردو میں بھی اُس کو لِکھیں